हैलो हां जी बोलिए हां जी नमस्कार बोलिए कौन बोला दा हां जी कौन हां जी हां जी अच्छा हां जी हां जी हां अच्छा हां जी हां जी कोई निं तुस टैंशन निं लैओ दो पुल अग्गें कीता थ्होए दे ना इद्धर हां ते कोई गल्ल निं अर्जी जेह्ड़ी ऐ थुआढ़ी असें लिखी लेदी अग्गै हून गौरमेंट जेल्लै पैसा पूसा औदा ओल्लै गै गौरमेंट ने बनाने है नी ते थोह्ड़ा तुस इंतजार करो कोई हां जी चलो कोई गल्ल निं महाराज थुआढ़ी लाड़ी निं अस नस्सन देगे ठीक ऐ जी